सांगशीत म्हणल्यार दर आश आर्टिस्टाच्या मनान भंय ऑर एस नर्वसनेस आस आसप हें खूब नॅचरल एक क्षेत्रान कारण जेन्ना तूं स्टेजीर बसता तेन्ना तुजेर खूब व्हडली रिस्पोन्सिबिलिटी अशी आसता की लोकांक त्यो आपल्या गाण्यान कसो इनवॉल्व करप तो हें इनवॉल्वमेंट केन्ना जातलें जेन्ना एक आर्टिस्ट सुरान आसता तो त्या गाण्यान आपले फूल इमोशन्स घालता आनी सेक सांगशीत म्हणले जाल्यार तो ते गाणें समजता गाणें जोगोंक जाय म्हाजें म्हणणें अशें आहा गाणें जगोंक जाय गाण्याचो शब्दोचार पयलीं जावंक जाय गाण्याचो मिनींग पयलीं कोवोंक जाय जे आर्टिस्ट जो गावपाचो आहा तेका मेन गाण्याचो मिनींग कोवोंक जाय हे थोडे फॅक्टर्स आहा जे प्रत्येक आर्टिस्टाचे तकलेन पयली आसतात जेतून करून हो फियर ऑर एस नर्व नर्वसनेस जावपाचो चान्सीस चड आसता ओवरकम कशें करप एकदां तूं स्टेजीर बसलो की तूं राजा थंयचो लोकांक कशें पिशें करप हें तुज्या हातीन आसता सो जो तुज्या मनान भंय ओर एस नर्वसनेस आसा पय तो एकदां तूं स्टेजीर चोडलो की तुजे तोणार तो दिसोंक जायना एकदा तो दिसलो तोंडार इफ हासरे तोंड घेवन स्टेजीर बसप अशें म्हाजें म्हणणें त्या भंयान रडकुरे टायप तोंड केलें जाल्यार ऑडियन्साक पयलींच कळटा की बाबा आं हो रेडी ना हेजे गाणें जावचें ना आयज हासरे तोंड आसा खूब गरजेचें तेतून फोर्टी पर्संट तरी न्हू तुजो जो भंय आसता ऑडियन्साकूय कोवोन येता की बाबा ऑडियन्सूय तुका सेम रिस्पोन्स दिता ते हासरे तोंडाक तेतून फोर्टी पर्संट तरी तुजो हो भंय देवपाचे चान्सीस चड दुसरें म्हणल्यार गाणाचो सूर समजोन घेवप एक्सप्रेशन आतां गाता तेन्ना पयल्यात गाण्यान तूं एक्सप्रेशनान गायलो तें फूल इमोशन्स घालून ते गालो गाणें की तूं जिकलो अशें म्हाजें म्हणणें म्हाजें सांगशीत म्हणलें जाल्यार जेन्ना हांव पयले फावटी गावपाक बसलेलो तेन्ना म्हाका आजून याद हां खूब भियारलेलो हांव म्हाजे तोणारसोन येताले हे म्हाका चडशे लोकांनी सांगले जे जाणकार लोक आसले तेणीत म्हाका हेच सगळे पॉयंट्स सांगले जे तुमकां आतां हांयें सांगलात तेच फॅक्टर म्हाका तेणी सांगल्ले ओवरकम कसो केलो हांयें परत परत स्टेज वोसोन वोसोन वोसोन स्टेजीर बोसोन गावन कळ्ळें की कशें आसता तें कशें इमोशन्स घालप हेतुनूत हांवेन म्हाजो फियर ओवरकम केलो